बर'आव बिदिनो गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ फोरबो फालियो बैसागो दमासि आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि खेराइ आरो बायदि रोखोमनि फोरबोफोर दङ बेबायदिनो बे फोरबोफोरखौ गावबा गाव बोथोर मोनसे बोथोराव फैयो बे बोथोराव फालिनाय जायो जेरै बैसागुआ बैसागाव फैयो बैसागाव मोनसे बैसागो फोरबो जायो जेनबा बर'नि बोथोर सोलायनाय बोथोर गोदाननि मोनसे मिथिंगानि बिलाइ गोदान रोदोमनाय फोरबो बिबार बेबायदि बिबार खौ फालियो आरो बेबायदिनो गोबां बयहाबो गोसोआव मोनसे रंजानाय फैयो बे बैसागु समब्ला गोदान बोथोर गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे गोसोआव रंजानाय फैयो जों बेजोंनो जेनेबा बे बैसागुखौ जोङो फालियो मोसायो नखर नखर मोसायो बिदिनो बेदर आखाय सिथा होनानै बेदर जालायलायो गावजों गाव जाहोलायो आलासि फुजिलायो आलासि फैयो जेनेबा आलासि फैब्ला बैसागुनि नामै आलासि जानो फैयो बिदिनो जों बिसोरखौ फुजियो जाहोयो लोंहोयो बेदर आरो बिदिनो नखर नखर थाङै थाङै गिदिं गिदिं जेनेबा जोङो मोसायो मिथिहोयो जे बोथोर गोदाननि रंजानाय बैसागुनि रंजानाय हिसाबै मानसिफोरनो मिथियो आरो बेबायदिजोंनो जोङो गोसोखौ रंजानायाव जोङो रंजानायजों जोङो फालियो आरो दमासिया मोनसे दमासि बोथ बो बेबो मोनसे फोरबो बर'नि बाहाय एन्थाब फिथा सिथाव जानाय जायो आरो बेयावबो बयनिबो नखराव बयहाबो मा रोंगौ आखाइजों बानायनाय माइरंनिफ्राय देनानै दिरुन्नानै एन्थाव फिथा सिथाव बायदि रोखोम बानायनानै जायो आरो जोङो बे दमासियाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ गावबा गाव मोनसे रंजानाय गोसोआव फैयो बेजोंनो जों बे फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो बर'नि बैसागु दमासि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बे फोरबोफोरखौ जोङो रंजायो